हा मूंखे हिकु पंहिंजे बिजनस जीज पंहिंजे धंधे जी्ज टकनिकी जेको मुंहिंजो इलैक्ट्रिक बिजनिस आए उन जो ध्यानु आहे हुनमें मूंखे इलाही सुठी औगत आहे मुखे मुंजे बिज़नस में सुठे में सुठो ऐं जानकारी आहे एटले ऐं मुंहिंजो बिज़नस जी जेतिरी बि प्रोब्लम आहिनि उन जो जल्दी सोल्यूशन अने जल्दी सॉट आउट करे लाहींदो आहियां जल्दी उनजो निराकार करे ॾींदो आहियां सभिनि खे मुंहिंजो बिज़नस इलैक्ट्रिक जो आहे इलैक्ट्रिक जे लॻती जेकी बि प्रोब्लम जिते जेतिरी बि औगतू आहिनि उन सभिनि जेतिरी बि कठिनाइयूं आहिनि उन सभिनि जो ऐं दातकालिक ऐं सामिनो करे लाहींदो आहियां जीअं इलैक्ट्रिक जे बिज़नस में लाइटिंग जो कुझु इसियु लाइटिंग जो कुझ प्रॉ लाइटिंग जी कुझ कठिनाई हुजे लाइटिंग बाबति अथवा कोई नंढी वॾी वस्तु रिपेयर करणी हुजे उनजी कठिनाई हुजे छाए के असांजे आसपास कंहिंखे बि इलैक्ट्रिक जे लतो रिपेयरिंग जो कमु हुजे जा जाणे के ब्लैंडर आहे मिक्सर आहे उनी लाइटिंग आहे कोई पंखे जो रिपेयरिंग आहे उहा सभिनी जी उन्हनि जी कठिनाई जो सामिनो जानकार आहियां एटले ऐं सभिनि खे हैल्प कंदो आहियां अने इन सभु नंढी नंढी छोटी नंढी नंढी कठिनाई खे ऐं हुननि खे हल करे ॾींदो आहियां मूंखे हिन सभिनि में इलाही मज़ा ईंदी आहे हिनजो ऐं जानकार आहियां एटले इननि खे हैल्प करे इननि खे मदद करे अने हिननि जी टकनिकी मुदो जो हल करे अने हिननि खे ऐं मुखे ख़ुशी मिलंदी आहे पंखनि जो जेको बि कठिनाई थींदी आहे जाणे के पंखा ऐं ॿरी वेंदा आहिनि या पंखनि जा कैपेसिटर में कुझु कठिनाई थींदी आहे या पंखा धीरा फिरंदा आहिनि त हुन लाइ करे ऐं हुननि खे सुठी वस्तु जे करे अने हुन जो फिटिंग करे अने उन जी कठिनाई दूरि कंदो आहियां ॾिसो कुझु ब्लैंडर में हथु हथु ब्लैंडर जो उपयोग करो था उन में कोई कठिनाई आई आहे त हुनजो बि ऐं हुननि खे सोल्यूशन करे ॾींदो आहियां अने हुननि खे सुठी तरह हुनजो साम हुनजो उहो हुननि खे सुठी तरह जवाब ॾींदो आहियां बसि मूंखे मुंहिंजी जेकी आवड़त आहे उनजे उन प्रमाणे ऐं सभिनि खे सपोट कंदो आहियां अने सभिनि खे साथ ॾेई करे अने अॻिया वधंदो आहियां